जियां कि तुसें अऊं सनाना कि मच्छियें दे बारे बिच्च तां मिगी कोई कम्म नेईं थ्होआ दा मैं सोचेआ कि मच्छियें पालनें तो इयां ने के मेरा के में इ'यै नेह् इक द'ऊं बंदे कन्नै गल्ल लाई तो इक मेरा इक दिन मैं अपने दोस्तै कन्नै गल्ल लाई यरा कोई कम्मकाज नी थ्होआ दा ते अ'ऊं मच्छियां पालां गै फ्ही उस मसलें उप्पर गल्ल सनाई कि तूं जा सरपैंच कोल ऐप्लीकेशन दे उस मतलब कि पूरा मिगी सनाई पूरी डिटेल सनाई जे तूं पैह्ले नंबर जा ते सरपैंच ओह्दे मतलब ऐप्लीकेशन बनाई सरपैंच कोल जाओ होर सरपैंचा कोला साइन करवाई'र तह्सीलदारै शा जाओ होर उत्थुआं ते जानि के फ्ही में उ'आं ने जियां जियां उस सनाया मिगी अ'ऊं उत्थुआं ते उस गलाया जे जाओ भई तह्सीलदार दे साइन लेई आओ कराई'र होर तुसेंगी उस फ्ही कन्नै मेरा दोस्तै गलाया कि उत्थुआं तुगी मतलब बड़ी मदद होई जानी ऐ तलाऽ जियां कि उ'नें गोरमेंट दा बनाई देई उड़ना बगैरा सब किश होर तेरा खाल्ली जगह लगनी ते फ्ही ओह् समां आ'ऊं गेआ सरपैंच कोल गेआ होर सरपैंच मिगी तह्सीलदारै कोल भेजेआ उत्थुआं ऐप्लीकेशन गेई उठी अच्छा ते त्रै चार साल इ'यै नेह् रेही भाई मैं रोज पता करना अच्छा ते इक दिन केह् जे ऐप्लीकेशन मतलब उत्थुआं आई गेआ भाई गोरमेंट कन्नै घर कन्नै इक खुम्बां था ते उ'नें गलाया जे महाराज कुत्थें बनाना तलाऽ तलु मतलब कि तुस मतलब के मच्छियां कुत्थें रक्खना चाह्ंदे तुस तां उ'नें मैं उ'नेंगी खुम्बा दस्सेआ ते उ'नें मतलब कि लेवर लाई उ'नें गलाया जे तुस कम्म कराओ ते बाकी पैसे पुसे असां असें देई उड़ने तां गोरमेंट ने मदद कीती तलाऽ बनाने दा उत्थें मैं केह् कीता जे लेवर लाई होर लेवरै शैल कम्म कीता आपूं बी लग्गेआ उं'दे कन्नै अ'ऊं ते शैल कि भई कुदै फर्क नेईं रेही जा तुसेंगी पता कि मच्छी होंदी जेह्ड़ी तां पानी सा बगैरा रेही नी सकदी ऐ ओह् ओह् जिस बेल्लै मतलब तलाऽ बिच्च च कोई कमी रेही जंदी पानी छरी जा ना साइडै दा मैं आपूं कन्नै लग्गियै उंदा कम्म करोआया होर कम्म जियां कि कम्म कंप्लीट होएया मतलब कि मच्छी आह्नी दरेआ दी मच्छी आह्नी ते जे प्हाड़ें दी मच्छी कोई तोही दा मच्छी आह्नी जियां कि तुसेंगी अस सनाने आं दरेआ दी मच्छी बड्डी होंदी होर जेह्ड़ी साढ़ी जेह्ड़ी मच्छी होई तोही दी मच्छी होई बड़ी शैल मच्छी होंदी होर बाकी केह् गलांदे जां एह् बड़ी खतरनाक मच्छी होंदी इक के तगड़ी मच्छी होंदी मतलब के एह्दे कन्नै किश बी बंदे बमारियां होन सौ बमारियां दा लाज होई जंदा गलांदे कि जेह्ड़ी साढ़ी प्हाड़ी मच्छी होई गेई एह् बी रक्खियां फ्ही मैं हर किस्म दी मतलब कि हर किस्म दी मच्छी आह्नी होर सब आह्नियां होर हैन मेरे कोल